हाँ करौली जिले में कई स्थानीय परोपकारी और सामुदायिक संगठन हैं जिस में आकच्छ सेवा समिति ग्रीन एक्सप्रेस वेलफेयर सोसाइटी डांग विकास संस्थान इत्यादि है ये समुदाय में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं हाँ हमारे आस पास वृद्धाश्रम बच्चों की देखभाल पालन पोषण गृह हैं जिनमें हमने बेघर परिवारों की बढ़ती संख्या देखी है जो कि बहुत सारे वर्तमान में मौजूद है इनमें ये स्थानीय परोपकारी समुदायिक संगठन अपनी जेब से पैसा लगाते हैं और इन लोगों की मदद करते हैं